جب بھی مجھے کوئی گانا ریکارڈ کرنا ہوتا ہے تو میں اس گانے کو پہلے اچھے سے سنتے ہوں سمجھتے ہوں پھر میں اپنی فرینڈوں سے پوچھتی ہوں کہ یہ گانا اچھا ہے یہ گانا ریکارڈ کر لوں اگر ریکارڈ کر لوں تو یہ گانا اچھا لگے گا نا ریکارڈ کرنے میں تو وے پہلے اس گانے کو سنتے ہیں پھر سمجھتے ہیں اور پھر مجھے بتاتے ہیں کہ ہاں یہ گانا اچھا ہے یہ ریکارڈ کر لو تم تو پھر میں اس گانے کو ریکارڈ کرنے کے لیے اس کی تیاری کرتی ہوں اس کو سنتی ہوں اس کو رٹتی ہوں اچھے سے اس کے لیے مجھے ایک ہفتہ پندرہ دن لگ جاتے ہیں اس گانے کو یاد کرنے میں کبھی کبھی تو میں بھول بھی جاتی ہوں بیچ میں کہ کیا تھا کیا نہیں تھا جس کی وجہ سے میری فرینڈس ہنستی بھی ہیں کہ ایک گانا ریکارڈ نہیں ہو رہا اب پھر میں دوبارہ سے اس گانے کو سنتی ہوں اچھے سے یاد کرتی ہوں اور پھر میں اس گانے کو ریکارڈ کر دیتی ہوں